मौसमके हिसाबसे सभ खेतीके होइ छै खेतीके साथ मौसम जोन हिसाबसँ रहल खेती भी ओहिहिसाबसँ भेल अब कभी जे सरसोके खेती भेल कभी धानेके फसल भेल कभी गेहूँएके फसल भेल मौसमके हिसाबसँ सभ फसल होइए फसलमे जे हइ अब ना सरकारके तरफसँ कोइ व्यवस्था बात हो सकय ना कोइ सुविधा मिलैए ना सिंचाइके कोनो सुविधा हइ ना ना उर्वरकके कोइ सुविधा मिलैए एहि लेके जे हइ मौसममे भी हर मौसममे भी सुविधा अनुसार ना खेती हो पाबैए ना मौसमके हिसाबसँ कोनो पौधा लागि सकैए ई लेकिन बड़ा दिक्कत होइ छै सरकार एहिपर कोइ व्य व्यवस्था करैत नहि छथि सरकारकेँ एहिपर व्यवस्था करयके चाहियनि सरकारकेँ सुविधा देबयके चाहियनि सरकारके एहिसभ लेल जे हइ से बिजलीके पानीके एहिसभके सुविधा देबयके चाहिए उर्वरकके सुविधा देबयके चाहिए ना मौसममे के हिसाबसँ जे हइ सरकार कोइ सुविधा ना देललोके कारण किसानके बड़ा दिक्कत हो जाइ हइ किसान एहिपर कोनो अथी ना कर सकैए किसानके बड़ा समस्या हो रहल हइ किसानके जे हइ सुविधा ना मिललाके कारण किसानसभ अपने जो हइ हड़बड़ा जाइए दिक्कत हो जाइ छै समस्या हो जाइ छै किसान जे हइ सङ्कटमे फँसि जाइए एहिलेल किसानके लेल जे हइ कुछ सरकारके व्यवस्था करयके चाही सुविधा करयके लेबयके चाही इएहसभ विशेष